पूर्णियामे जे छै यहाँकर जलवायु अभी बहुत अच्छा नहि चलै छै एतऽ बहुते पहिले पेड़ पौधा रहै आब सब पेड़ पौधा काटि दए देलकैए एतऽ कते इसकुल तिस्कूल बनेलकै हॉस्पिटल बनेलकै पहिले सब बहुते पहिले पेड़ पौधा रहै अभी एतऽ बहुते गरमी पड़ै छै गाछी ताछी नै छै एतऽ एतऽ गरमी बहुते पड़ै छै बारहो मास जे छै बारहो मास एतऽ अथी गरमीए होइ छै पानी पड़बे नहि करै छै तऽ जहिया मोन तहिया पानी पड़ै छै गरमी बहुत ज्यादे होइ छै तहिया पानी पड़ै छै एतऽ जे छै बहुते हालत खराब भऽ गेलैए लोकसबके एतऽ यहाँके जलवायु बहुते गन्दा छै पहिले बहुत अच्छा रहै पहिले पहिले हरा भरा सब घर रहै अभी सब घर छै गाछी ताछी सब बहुत गाछी ताछी काटि देलकैए एतुका बहुते यहाँ जे छै बहुते जे छै ने एतऽ बहुते अथी रहै पहिले एतऽ बहुते बाढ़ि ताढ़ि बाढ़ टाढ़ पहिले आबै रहै अभी सबटा सुखि गेलैए पूरे तालाब सुखि गेलै पूरे एकदम अथी नहर तहर सुखि गेलैए एतऽ गरमी पड़ै छै एतऽ पानी पड़ै रहै बहुते अभी साफ पानी पड़नाइ बन्दे भऽ गेलैए लागै छै नहर जे छै ने नहर नहरमे पहिले फुल पानी रहै अभी लागै छै एकदम सुखि गेलैए साफ पानी सुखि गेलैए एकोरत्ती नहि पानी एतऽ पड़ै छै अभी तालाबमे जे छै तालाब तालाब पहिले रहै अथी एकदम पूरे आबै रहै